एक लाख एक हजार एक सौ बारह दो लाख दो हजार दो सौ बारह तीन लाख तीन हजार तीन सौ बारह चार लाख चार हजार चार सौ बारह पाँच लाख पाँच हजार पाँच सौ बारह